हा हा असांखे वैडिंग कोट ठाहिराइणो आहे त तव्हां वटि आहे फैसिलिटी अवैलेबल तव्हां ठाहींदा आहियो न हा हा अच्छा अच्छा हा अच्छा साईं ठीकु आहे हा ज़रूर अचिबो ऐं माना इहो कीअं टू पीस थींदो की न थ्री पीस आहे की न फोर पीस कीअं थींदो ब्लेज़र सां हा

त हिन में प्रिंट हा हा कलर सभु एवलेबल आहिनि माना वैरायटी तव्हां वटि फुल आहे एवलेबल अच्छा त हुन में कीअं आहे लेटेस्ट में ऐं हीअं ओल्ड में ईअं जीअं पहिरों प्रिंट थियलु ईंदा हुआ अॻे बांधनी प्रिंट ॿई ट्रेडिशनल टाइप अच्छा जीअं अच्छा

अच्छा त हुते तव्हां वटि टेलर वग़ैरह सभु एवलेबल आहे मतिलबु

त घणनि ॾियनि में उहो असांखे ठही मिलंदो अच्छा ऐं पेमैंट माना तव्हां पेमैंट सिस्टम कीअं अथव तव्हांजो त असांखे ॿई जीअं खरणु ड्रैस खरण जा जेको इहो वैडिंग कोट थींदो खरणु अचणो पवंदो की न तव्हांजी डिलीवरी आहे एवलेबल तव्हांजी हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे तव्हां असांखे एड्रैस मोकिले छॾियो असां संडे ॾींहुं ईंदासीं तव्हां वटि

खुलियलु आहे न तव्हांजो दुकानु खुलियलु आहे न ठीकु आहे महिरबानी तव्हांजी